हम जे ड्रिल मशीन किनलहुँ से कनी सस्ता अइ नीक अइ काज नीक जेकाॅं करै छथि हमर घरेलू उपयोगके पूरा करै छथि